असांजे देश में सत संस्कृतिक ग्रुप आहिनि असांजे देश में अलॻि अलॻि प्रजाति जा माण्हू रहंदा आहिनि असांजे देश में सभु प्रजाति जा माण्हू मिली जुली करे रहंदा आहियूं और ॾाढो पाण में मेल जोल करे करे हलंदा आहियूं असांजे देश में कोइ हिक ॿिए सां कोई बि मतिलबु लड़ाई झगिड़ो न थींदो आहे असांजे देश में ॾाढी नीजारी करे हलिणो पवंदो आहे असांजे देश में ॾाढो पाण में प्यारु प्यारु मुहिबत सां रहंदा आहियूं और असांजे देश में अलॻि अलॻि हुननि में ॾाढा सारा त्योहार हूंदा आहिनि असांजे देश में हर हिक जी त्योहारन में वञण अचण सभु थींदो आ हिक ॿिए सां ॾाढी नीजारी करे हलंदा आहियूं ऐं ॾाढे हुन में असांजे देश में ॾाढी मतिलबु हुन सां प्यार सां मुहिबत सां हर हिक शइ सां हर हिकु त्योहारु ॾाढे धूम धाम सां मल्हायो वेंदो ऐं प्यार बि ॾाढो आहे असांजे देश में और गले मिली करे औरि हिक ब्ॿिए सां उहो करे करे ॾाढो नीजारी करे हलंदा आहियूं